मूंखे चाईना डाइन मां चाइनीज़ घुराइणो आहे मुस्कान तूं मूंखे ॿुधाए सघंदी आहे तूं हुतां जो खाधो टेस्ट कयो आहे छा ऐं खाधे जी क्वालिटी कहिड़ी आहे ऐं उहा घणे अंदाज़ में खाधो मोकिलींदा आहिनि क्वालिटी ऐं क्वांटिटी ॿई सुठी आहे छा हुननि जी मां पंहिंजे घरवारनि लाइ उन्हनि जी रोटी घुराए हिकु दफ़ो टेस्ट करायां हुननि खे त खां छा तूं मूंखे ॿुधाए सघंदी आहे की उन्हनि जो खाधो कीअं आहे